میں نے ایپل کا آئی فون ٹویلو خریدا تھا ابھی ریسنٹلی فون بہت اچھا ہے یہ تو ماننا پڑے گا فون کے اندر فیچرس بہت اچھے ہیں کیمرہ کوالٹی بہت زبردست ہے اس کی اسکرین سائز بھی ٹھیک ہے فون ہینڈی ہے یہ بہت خاص بات ہے پاکٹ میں اچھے سے آ جاتا ہے اور فوٹو کسی کی کھینچتے ہیں تو اس کے پکسل بھی نہیں پھٹتے ہیں بہت اچھی فوٹو آتی ہے اور چارجنگ بھی فاسٹ ہو جاتی ہے بیٹری تو بہت اچھی دینے لگ گئے ہیں اب ایپل کمپنی اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بھی اچھی ہے اسپیکرس میں ہیڈ فون لگاتے ہیں تو بہت ہی عمدہ جو ہے بہترین آواز آتی ہے ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا جو ایپل کا سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے پاس کوڈ لگا دو کوئی کھول نہیں سکتا ایون وہ ہمارا فیس بھی رکگنائز کر لیتا ہے بہت بہت عمدہ فون ہے میں تو سبھی کو رکمنڈ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر جائے بہر حال یہ میرا ریویو تھا